जब हमसभ माछ मारै जाइ छिए तऽ उस टाइम बारिश हो जाइ छै बारिश हो जाइ छै तऽ माछ नहि हो पाबै छै नहि हो पाबै छै कि कि माछ उपर अएबे नहि करै छै ओहि कारणवश हम हमसभ से खाड़े रहल छी खाड़े ओहि बारिशमे छाता लगाकऽ खड़ा रहै छी कभी कभाल धूप हो जाइ छै तऽ धूपमे तऽ किछु माछ उपरो आबै छै उपर आबै छै तऽ किछु होइओ जाइ छै आओर किछु टाइममे तऽ किछु समयमे तऽ माछ साफ नहि होइ छै कि हमलोक भरि भरिदिन दुइ दुइ दिन वइसे ही रहि जाइ छिए कि हँ माछ अएतै तऽ किछु होतै पइसा अएतै ओहि कारणवश हम हमसभ माछ नहि हो पाबै छै ठीक से तऽ हमसभ कि करै छी कि किछु जाल लगा देलहुँ किछु कऽ देलहुँ कि हँ एहिमे बझतै माछ तऽ हमलोक ओहिपर भरोसा करने रहलिए हमसभ कि हँ से दुइगो तीनगो जाहिगो भग हो जाइ किछु तऽ होतै तऽ एहि कारणवश हमसभ से माछके ओहिमेसे बझबैके काज करै छिए आओर आओर गरमीमे कि कहूँ कि से गरमीमे तऽ किछु होइओ जाइ छै आओर बारिश उरिशमे साफ नहि हो पाबै छै साफ किछु नहि हो पाबै छै मतलब कोइ माछ माछ जे छै से उपर अएबे नहि करै छै सब अन्दरमे रहि जाइ छै हमलोक पूरा आओर जालके अन्दर साफ नहि माछ आबै छै आओर पूरा प्रयासमे रहलहुँ कि माछ उपर आएत तऽ किछु होतै लेकिन नहि आबै हो पाबै छै माछ अएबे नहि करै छै आओर कि कहूँ कि एहिके कारणवश हमसभ ई माछके से इन्तजार करि रहल छी करै रहै छी आओर हम हो नहि पाबै छै माछ माछ एहि कारणवश